ओइ खामानि मावनाया मोजां जायाखै माथो बे हाग्रा दांनाया आलाइ सिलाय गालांदों मोजां माव नोङो फैसायालाय होगोनानो आरो फैसाखौलाय खामानिया जाबानो होगोन दे एसे मोजां एसे मोजां मावो होगोन खामानिया फुरा जानांगौ ना नायहैनोनो सोलाबलाया ना बिदि सासे थाखाबाय नायनोनो मोजां बाखाइ गाबोन मावफैफिननांगोन मोजां जायाखै खामानिया दाखोरखौबो आलाइ सिलाइ दोननांदों हाग्राखौ जमा जमा दोननानै माबानांगोन ना सेवलांगोन नायनांगोन होगोन दे होगोन आं बायना होगोन बुजायगोन दे साननैसोनि उनावनो बारायनानै बुजायसिगोन जोङो फैसाखौनो बुथुमख'नो हायाखै अबाव मोनबाय थानो एसे आथुरलाय दे होगोन साननैजों साननैजों साननैजों होगोन अह जागोन दे जागोन गाबोननिफ्राय सानथामसो मावबावदो

एसे साफायैनो मावदे हाग्राखौ जाब्बा जुब्बा गालांनाङा दे जाबायबा